ہندوستانی فلمیں بہت اچھی ہوتی ہیں جو کہ مجھے دیکھنا بہت پسند ہے میں اپنی فیملی کے ساتھ ہی میں اپنی فیملی کے ساتھ دیش بھکتی کی فلمیں دیکھنے جاتی دیکھتی ہوں اور میں اپنی فرینڈوں کے ساتھ بھی دیش بھکتی کی فلمیں دیکھنے جاتی ہوں اگر وہ کبھی دیکھتی ہیں دیش بھکت وہ دیکھتی ہیں فلمیں تو میں وہ اُن کے ساتھ ایک ہی بولتی ہوں کہ مجھے دیش بھکتی کی فلمیں دیکھنی ہے مجھے میرے ساتھ وہی دیکھا کریں تو مجھے دیش بھکتی کی بہت اچھی لگتی ہیں فلمیں دیکھنا اور آئی لو مائی انڈیا میرے کو بہت اچھا لگتا ہے یہ سانگ سُننا اور گانا گُنگُنا یہ سانگ کو یہ سانگ مجھے بہت اچھا لگتا ہے دیش بھکتی کی فلمیں بہت اچھی ہوتی ہیں اُن اُن کو آپ بھی دیکھیے دیکھا کریں کیوں کہ اُن سے ہمیں جینے کی سیکھ ملتی ہے اُن کو دیکھ کر ہمیں جینے کا حوصلہ آتا ہے حوصلہ ملتا ہے اور نیہا ککڑ میری گایکار بہت اچھی لگتی ہیں مجھے وہ اور میں جب بھی سُنتی ہوں اُنہی کے گانے سُنتی ہوں میں میں اُنہی کے گانے سُنتی ہوں جب بھی دیکھ سُنتی ہوں تو